चारि अप्रेल उणिवीह सौ अठहतरि अठावीह अक्टूबर उणिवीह सौ ॿहतरि सत्रहं जुलाई उणिवीह सौ अठानवे चारि अक्टूबर उणीवीह सौ नवानवे ॿारहं मई ॿ हजार टेवीह